میں ان گانوں کا انتخاب ان کی دھن اور بول کی بنیاد پر کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ گانا سننے والوں کے جذبات کو کیسے متاثر کرتا ہے اگر کوئی گانا سامعین سے جڑتا ہے تو میں اسے ترجیح دیتا ہوں میں اپنے ذاتی پسندیدہ گلوکاروں کے گانوں کو بھی شامل کرتا ہوں گانے کا پیغام اور اس کا مقصد بھی میرے انتخاب پر اثر ڈالتا ہے کبھی کبھار میں سامعین کی فرمائشوں کو بھی شامل کرتا ہوں میں اپنے پچھلے پرفارمنس کا جائزہ لے کر بہتر انتخاب کرتا ہوں ریکارڈنگ کے دوران میں گانوں کو کئی بار سنتا ہوں میں گانے کے جذباتی اثرات کا مشاہدہ کرتا ہوں گانے کے بول صاف اور بامقصد یوں تو میں ایسے چنتا ہوں میں کبھی نئے تجربات کے لیے بھی گانے آزماتا ہوں میرے پاس پچھلے ریکارڈس ہوتے ہیں جن سے موازنہ کرتا ہوں گانے کی لمبائی اور رفتار بھی میرے لیے اہم ہوتی ہے میں گانے کو اس کے موقع کے لحاظ سے منتخب کرتا ہوں اگر گانا لوگوں کو جھومنے پر مجبور کرے تو میری فہرست میں آ جاتا ہے مجموعی طور پر میں گانے کو ہر دل سے محسوس کر کے چنتا ہوں